हाँ ऐसी एक नृत्य प्रतियोगिता है जिसमें मैंने भाग लिया था यह मेरे बचपन में हुई थी हमारे स्कूल में हुई थी हमारे ही हमारे ही शहर में और कई स्कूलों के बीचों में ये है एक नृत्य प्रतियोगिता हुई थी जो हम स्कूल को संबोधित कन कर रहे थे तो उसमें मैं प्रतियोगिता में गई थी तो यहाँ पर मैंने इस पर नृत्य प्रतियोगिता में भाग लिया था और यह मुझे अच्छे से याद है ये नृत्य प्रतियोगिता बहुत ही जोरदार बहुत ही शानदार बहुत ही अच्छी हुई थी और काफ़ी प्रतियोगिता थी इसके अंदर क्योंकि काफ़ी सारे स्कूल से बच्चे आए थे और इसके अंदर भाग लिया था तो सभी बच्चों ने उस समय बहुत ही अच्छा नृत्य करा था सभी एक से बढ़कर एक नृत्य थे पर उस नृत्य के अंदर मैं तृतीय आई थी क्योंकि मैंने एक जनजातीय नृत्य करा था बाकि सभी लोगों ने कोई अपने कोई न फोल्क डांस कर रहा था कोई प्रसिद्ध गानों के ऊपर डांस कर रहा था कोई अपने नृत्य में ही कोई कला दिखा रहा था तो इस तरह से सभी लोगों ने नृत्य करा था पर मैंने एक जनजातीय मैंने एक मछुआरा नृत्य करा था उसको मैंने संबोधित करा था मछुआरे लोगों को और उनका मैंने जो वहाँ के लोगों का जो नृत्य होता है उस नृत्य को मैंने वहाँ पे प्रतियोगिता के अंदर दिखाया था जिसमें मैं दृतीय आई थी और वह नृत्य प्रतियोगिता मेरे लिए यादगार है और मुझे काफ़ी नृत्य का शौक रहा है और मैं इस तरह से अगर आगे कभी मुझे ऐसे कहीं किसी किसी नृत्य प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका मिलेगा तो मैं आगे भी लेती रहूँगी